थोह्ड़े दिन पैह्लें में पनीर खाद्दा नी ते पनीर घर आह्लें आर्डर कीता पनीर रुट्टी निं बनाई दी घर ते बाह्रा आर्डर कीता ते में खाद्दा ते मीं बड़ा शैल लग्गेआ हा ओह् ते कन्नै ओह् शाम दे ढाबे दा मंगवाया हा ओह् बड़ा शैल होंदा ओह् अज्ज मेरे घर कोई है निं ऐ घर आह्ले सारे बजार गेदे में सोचा दा हा में रुट्टी मीं आंदी निं बनाने में सोचा दा हा कि अज्ज दवारा आर्डर करी लैन्ना ओह्कड़ा गै पनीर बड़ा सैल लग्गेआ हा में उस दिन खाद्दा हा कढ़ाही पनीर मंगाया हा में उस दिन ते बड़ा शैल लग्गेआ हा भाई बड़ा टेस्टी हा ओह् ते अज्ज है निं कोई घर ते में सोचा ना मंगाई गै लैन्ना रुट्टी खाही लैह्गै ओह्दै कन्नै आर्डर करी लैना नी फिर ते आई जाना घर ते फिर खाही लैगा कन्नै पनीर जेह्ड़ा होंदा ओह् शैल होंदा साढ़ी सेह्त ताहीं खाना चाहिदा बड़ा प्रोटीन होंदा ओह्दै च ओह्दै कन्नै साढ़ी हैल्थ बी खरी रौंह्दी कन्नै जेह्ड़ा ओह् शाम दा ढाबा नी ओह् बनांदा बड़ा शैल ऐ हाइजीन पूरा रखदा ओह् साफ सफाई पूरी रखदा अ'ऊं ते सारें गी अक्खना होना कि उत्थेै जाइयै खाओ पनीर शनीर जि'नें खाना होंदा नी उत्थै जाइयै खाया करो है कोल गै मेरे घर दे फिर अजकल्ल हून आन लाइन सिस्टम होई दा ते बस आर्डर करी ओड़ना ते उ'नें आपूं घर आइयै घर देई ओड़ना घर आइयै फड़ाई ओड़दे ओह्